डांस त केर बि अगरि सिखणु चाहे थो त हू पर्सन टू पर्सन सभिनीनि जूं अलॻि अलॻि पसंदि हूंदो आहे अॼु कल्ह तव्हां ॾिसंदा त डांस क्लासुनि में घणई भिन्न भिन्न प्रकार जा डांस सेखारिया वेंदा आहिनि जंहिंसां त माण्हूं डांस सिखणु सिखंदा आहिनि पर डांस जो जेको आहे त अॼु कल्ह माण्हूं हिप हॉप थी वियो लिरीकल हिप हॉप थी वियो ब्रेक डांस थी वियो कंटेमपिरी थी वियो ऐं अहिड़ा घणई भिन्न भिन्न डांस सिखणु पसंदि कंदा आहिनि छो त हीअ डांस सभु वेस्टर्न कल्चर मां खणंदा आहिनि इनकरे त पंहिंजे भारतीय हुन डांसनि सां प्रभावित थींदा आहिनि ऐं अॼु कल्ह हिप हॉप ने हीअ सभु डांस अलाई ट्रेंड में आहे छो त इन जे अलावा पंहिंजे भारतीय संस्कृत जा बि सुठा सुठा नृत्य आहिनि जीअं त भरतनाट्यम आहे पंहिंजे गुजरात जे नवरात्रि आहे जंहिं में गरबा नचंदा आहिनि जीअं त कथक ने कुचीपुड़ी जहिड़ा अलाई भारतीय संस्कृति जी नृत्य आहिनि जेके पाणि खे अॻियां वधु ॾियणी खपे अॼु कल्ह जा नौजवान ऐं नएं जनिरेजन जी पीढ़ीअनि खे वेस्टर्न डांस कलचर में अलाई रूची आहे जंहिंसां अॼु कल्ह जा माण्हूं ब्रेक डांस लिरीकल हिप हॉप ऐं कंटेमिपिरी जहिड़े डांसनि में पंहिंजी रूची ॾेखारंदा आहिनि छो त हूअ कि पंहिंजे ई पंहिंजे ई पंहिंजे में हिकु अलॻि एनर्जेटिक फ़ील कराईंदो आहे नवे जनिरेसन खे जंहिंसां हूअ हुन जे नवे कलचरनि खां वेस्टर्न कलचरनि खां प्रभावित थींदा आहिनि